हांजी हा तव्हां कूलर वारो ॻाल्हायो था हा कहिड़ी कंपनी जो कूलर अथव पंजतरि लीटर जो सैमसंग जो सैमसंग एलजी जो ॿुधायो एलजी एलजी

हुजे घटि में घटि छहे सते हज़ारे जो त हुजे केर केतिरे अघि में हूंदो कोई ॻाल्हि न आहे तव्हां ॾहे ॿारहें वारा ई ॾेखारियो ॾह ॿारहें वारा ई ॾेखारियो न न मूंखे त पैसनि जी कोई इशू ई न आहे न लोकल न खपे खपे त बढ़िया ई हा मूंखे घटिया माल पसंदि न ईंदो आहे साईं एलजी जो ई ॾेयो फुलो फोर स्टोरी अठ बटा दौ सौ उनतीस कोई म ब ॻाल्हि न आहे केतिरो लॻंदो केतिरो लॻंदो कोई ॻाल्हि न आहे पेसो हा तव्हां हुनमें ई अटैच करे छॾिजो न फिटिंग मुंहिंजो घोटु करी वठंदो आहे हाणे गर्मियूं स्टाट थी वई आहिनि ॿ टे ॾींहं में डिलीवरी कराइ छॾियो

हा ठीकु आहे मोकिले छॾिजो पैसा कैश ई ॾींदसि मुंहिंजो अकाउंट पेमेंट पेटीअम न हलंदो आहे ए एग्जॉस्ट फेन वारो खपे जो हवा सुठी ॾिए शोर ॾाढो मचाईंदो आहे त तव्हां बिना शोर वारो ॾियो हा त किट वारो ॾियो ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हां मोकिलियो ठीकु आहे थैंक यू ओके बसि हा हलो बसि पोहचाई छॾिजो तव्हांजी महिरबानी ॾाढी ॾाढी ठीकु आहे ठीकु आ मां हो लॻवाई त पंहिंजे घोटु खां ई वठंदसि उनखे ईंदो आहे बिजली जो कमु जी ठीकु